हमारे पास खेत है उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है अगर ज़्यादा खेती हो गई तो आधा हम अपने घर पर रख लेते हैं आधा मार्केट में बेच देते हैं मार्केट में बेचने से हमको यह फ़ायदा है कि उससे पैसे मिल जाते हैं जिसको घर में काम में बहुत आ जाते हैं फिर गेहूँ लगाते हैं चावल करते हैं उस ये दोनों हो जाते हैं तो फिर सब्ज़ी का करते हैं सब्ज़ी ढेर हो जाती है तो उसको बेचते हैं उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है बहुत सब्ज़ी उब्ज़ी लगाने से घर में भी ताज़ी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं मार्किट में बेच देते हैं मार्किट में बेचने से फ़ायदा होता है पैसा मिल जाता है सब्ज़ी भी घर में आ जाती है उससे पैसा भी आ जाता है हमको ख़रीदने नहीं जाना पड़ता घर ही में ले लेते हैं बहुत से ऐसें खेत रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं चावल अगर कर देंगे तो चावल अच्छे अच्छे होते हैं महीन चावल मोटे चावल होते हैं महकने वाले चावल बन कर देंगे तो महकने वाले चावल निकलते हैं कई क़िस्म का चावल होता है उसको बेचते हैं मार्केट में बहुत अच्छा उसका दाम मिल जाता है उससे पैसा बहुत काम में आ जाता है इसीलिए खेत भी होना बहोत ज़रूरी है खेत से बहुत फ़ायदा है गाय रखते हैं घर में गाय से बहुत फ़ायदा है अच्छा दूध मिलता है आधा दूध हम लोग रखते हैं तो आधा मार्केट में बेचते हैं दही जमा लेते हैं पनीर बना लेते हैं बकरी मुर्ग़ी रखते हैं अंडा रहता है उसको बेच देते हैं घर में बच्चे भी खा लेते हैं बकरी रहती है ख़स बहुत फ़ायदा है यह सब जानवर रखने से भी बहुत फ़ायदे होते घर में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती सब चीज़ रखने से अच्छा ही होता है कुछ ना कुछ वह काम में आई जाता है जानवर रहता है तो दूध देता है खेत है तो आटा चावल गेहूँ लगा देंगे तो सालभर की खेती होती है चावल सालभर की खेती उससे बहुत आराम होता है कम से कम घर में अनाज तो रहेगा जब ज़रूरत पड़ेगा उसको बेच देंगे पैसा मिल जाता है